یہ کہانی گوتم بدھ نگر ضلع میں مشہور ہے ایک کہانی ہے کہ ایک بوڑھی ماں ہوتی ہے وہ ہر کسی سے یہی درخواست کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے کچھ کھانے کو دو مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے سب منع کر دیتے ہیں کوئی پیسوں کا بہانہ کوئی کہتا ہے نہیں ہے میرے پاس تو ایک لڑکا ملتا ہے اس سے کہتی ہے کہ بیٹا کچھ کھانے کو دو وہ بھی کہتا ہے کہ دادی ماں میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں چلو میرے گھر چلو میری ماں بہت خوش ہوگی تو دادی ماں کو گھر لے کے جاتا ہے وہ پھر اپنی امی سے ملواتا ہے وہ پھر گھر جاتا ہے اندر کمرے میں سے نکال کے لا کے دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ دادی ماں زیادہ کچھ تو نہیں ہے لیکن جو کچھ ہے سب لے آیا میں پھر دادی ماں اسے دعائیں دیتی ہے کہ اوپر والا تمہیں خوش رکھے تم نے میری بھوک مٹائی ہے تمہیں بہت کامیاب کرے بہت ترقی ہو کرو تم اور یہ کہانی جوں مشہور ہے کہ میرے دادا جی سارے بچوں کو سناتے تھے سارے بچے کا مطلب میرے دادا گوتم بدھ نگر ضلع کے ٹیچر تھے وہاں سارے اسٹوڈنٹ کو سناتے تھے روز سناتے تھے یوں سناتے تھے کہ اس کے اندر بھی وہ چیز ایمانداری کی چیز پیدا ہو سنسکار پیدا ہو اسی لیے تو گوتم بدھ نگر ضلع میں ہر اسٹوڈنٹ سے آپ کہانی سنو گے تو یہی کہانی وہ سنائے گا